हांव जेन्ना टुराक वसपाचो आसता तेन्ना सगल्यान पयली बायकीचे सर्विसींग करतां बायक ब्रेक चॅक ऑयल चेंज बॅटरीचे चॅक आनी गाडी वॉश करून हाडटा कपड्याचें पॅकींग करतां आनी गाडयेर वेवस्थीत बांदतां आनी गाडयेची टँक फूल करून राती दवरतां न्यू टायर घालचे पडटा आनी एक्स्ट्रा ऑय आनी एक्स्ट्रा पेट्रोल कॅरी करचे पडटा आनी इक्विपमेंट जशें की हेल्मेट रायडींग ग्लव्स रायडींग पॅण्ट रायडींग जॅकेट रायडींग शूज आनी वारो घालपाचो पंप पंचर किट आनी वायरीचो कु़डको कॅरी करतां लायसंस आनी गाडयेचे पेपर सुद्दां कॅरी करचे पडटा आनी फ्रेंडाक सांग एक दीस पयली तयारी कर म्हणून सांगची पडटा आनी टुराक वचपा खातीर पयशे कॅरी करचे पडटा हें हांव सोगलें व्हरतां टुराक